हैलो नमस्ते जी हां जी हां पी ए साह्ब बोला ने अस हां जी हां दिक्खी ही में सुनी ही ते गौर कीता हा ओह्दे उप्पर एह् सनाओ हून असें हाजरी पाई दी ऐ अग्गें साढ़ी ते पैसा औग ते कम्म शम्म लग्गी जाना हां हां महाराज अस समझने थुआढ़े लोकें गी बड़ी परेशानी ऐ ते चलो दिक्खने आं गौरमेंट केह् आखदी ऐ पैसा ते आया दा ओड़ी हां ते बस हून थोह्ड़े इलेक्शन आई गेदी ते हून कम्म शम्म थोह्ड़ा लेट होई जाना थोह्ड़े चिर करो हां सुनने होन्ने अस खबरां दिक्खने होन्ने आं सारा किश पता लग्गी गेआ असेंई ते ठीक ऐ भी तौले कोला तौले कम्म कराने दी कोशश करगे अस